हैलो कह रहे भैया आप यह चंपापुर से बोल रहे हैं कह रहे है कि आप वगैरह बेचते हैं ना तो मेरे पास मशरूम है ब्रोकली और केप्सिकम है सर आपके यहाँ रिक्वायरमेंट है तो बताईए सर मज़ाक वजाक कर रहे हैं क्या मशरूम का रेट अभी दो सौ रुपये किलो चल रहा है सर मशरूम का रेट जो मज़ाक नहीं कर रहे हैं आपसे कह रहे हैं कि एक साठ रुपया आपको लगेगा दो सौ रुपया किलो खुजरा पचास रुपया पैकेट बिक रहा है ब्रोकली आपको लग जाएगा साठ रुपया किलो केप्सिकम हो जाएगा पचास रुपया किलो ठीक परवल परवल नहीं परवल हम नहीं दे पाएँगे परवल हम दो ही तीन चीज़ दे पाएँगे मशरूम है ब्रोकली है और केप्सिकम है पचास रुपये केप्सिकम लगा देंगे और ब्रोकली का कर देंगे साठ रुपया और इस मशरूम कर देंगे आपके लिए बारा सौ एक सौ पचास का लगा देंगे सैंपल भेज देना सैम्पल भेज देना और आप ऑर्डर कर दीजिएगा हम यहाँ से भेज देंगे सैम्पल हम आपको भेज दिए हैं आप चेक कर सकते हैं हाँ हाँ मिल जाएगा हाँ हाँ सर मिल जाएगा इसका प्राइस बताईए ना आप जितना आपका रिक्वायरमेंट होगा उतना हम देंगे कि आप जितना आपको सेल हो सकता है उतना आप ले सकते हैं मेरे पास अवेलेबल हैं हाँ तो अवेलेबल है मेरे पास जितना चाहिए उतना है ऑर्डर बताईए हम भेज देते हैं आप कॉल करें आप कॉल करें बाद में ठीक है कॉल करते हैं दस मिनट ठीक